हम एगो मैथिलानी छी आर हमरसभके जे संस्कृति अछि संस्कृति अछि ओ हजारो साल पुराना अछि एहिमे एहिके बारेमे अहाँ बहुत किछु सुनने हेबै जेनाकि विद्यापति छथि अयाची मिश्र छथि तऽ हिनकासभके बारेमे सुनने हेबै बहुत तरहक मैथिलके पर्व होइत छै जे हमरा सभके उत्साहित गौरवान्वित करैए आब जेना विद्यापतिके बारेमे तऽ अहाँ जनिते छियै जे हुनकर ओ काव्य रचना गीत एहन छलनि जे भगवान शिवकेँ अपन जगहसँ आबि कऽ ओ चाकरमे रहलखिन विद्यापतिके तऽ हमर मतलब अपन माय मतलब अपन कृतिसँ बहुत ज्यादा मतलब विख्यात अछि हमरसभके मै मिथिलाक जे पेंटिंग अछि मिथिला चित्रकला जे पहिलुक जे महिलासभ छलखिन्ह ओ प्राकृतिक रङ्गसँ ओकरा सजबैत छलखिन जे ओ विभिन्न तरहके पत्ता फूल आओर आदि आदि चीजसभके लऽ कऽ ओ कलरसभ बनबैत छलखिन जे आओर ओहिसँ ओ बहुत तरहक चित्रकारी करैत छलखिन जे हमरा सभके जेनाकि लोक